विकसित दुनिआ पर मतलब बहुत दुनिआ मतलब विकास भऽ गेलैय हँ एहिबेर मतलब भऽ ये जा रहल छै मतलब दुनिआ विकास जेनाकि कतौ भी आब जे जाइ छियै जेनाकि विदेश पंजाब हरियाणा कतौ भी जाइ छै तऽ ओतऽ सँ लोकसभ अपना हम दूसरासँ मतलब घर परिवारसँ वीडियो कॉलिंग पर आब तऽ बातो भऽ जाइ छै वीडियो कॉलिंग पर देखो लेल जाइ छै तऽ ओहिसँ संतुष्टि मिलै छै जे हँ हम अपन आदमीक देखलहुँ नीकसँ सुखीसँ रहै छै आओर बहुत नीक जेकाँ बातचीत होइ छै पहिने तऽ बातो चीत ओतय नहि होइत रहै आब बात बहुत नीकसँ अपन अहाँ हमर चेहरा देख सकै छी ओना बात भऽ जाइ छै विदेश जेबै तऽ विदेशोसँ हमरा अहाँसँ बात भऽ जायत कतौ जेबै कतौसँ अहाँ हमरासँ अहाँ बात भऽ जायत लेकिन पहिले सन दुनिया आब नहि रहलै बदलि तऽ गेबे करलै हँ दुनिया आब धीरे धीरे आओर बदलले जाइ छै